सबसँ पहिले तऽ अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद ई क्वेश्चन पूछैके लेल आओर ई क्वेश्चनमे बहुत दम हइ अहाँके आओर तऽ हम अहाँके एगो शेयर करऽ जा रहल छी ई हमर अपन पैन्टेड तऽ नहि हइ हमहूँ कहीँसँ सिखलै छी लेकिन बहुत ही अच्छा उपाय छै पानिसँ हजारो बिमारी होइ छै मनुष्यके अगर जल अहाँ स्वच्छ नहि पिए छी अहाँके जल प्रदूषित हइ आओर ओ पानि अहाँ पिए छी तऽ कतना बिमारी होइत ओकर कोइ ठीक नहि आदमीके स्वस्थ रहैके लेल जल स्वच्छ जल मिलैके चाही पिबैके लेल तऽ हम बता दी अहाँके जे हमर जे गाँव हइ वहाँ बाढ़ि पीड़ित गाँव हइ आओर हमसब जानै छिए जेना कि बाढ़ि अएलासँ कि होइ छै कि अहाँके जहाँ घर हइ गाँव हइ वहाँके पानिके जे सतह होइ छै लेयर होइ छै ओ बदलि जाइ छै अहाँके गाँवके कतनो अच्छा पानि हइ लेकिन अगर बाढ़ि अबैत हइ तऽ अहाँके गाँवके पानि दूषित हो जाइत एहिमे कोनो दू मत नहि हइ जब अहाँ ओ दूषित जल पिअब तऽ मलेरिया टाइफाइड वगैरह बहुत सारा बिमारी हो जाएत अहाँके पता नहि चलत कि बिमारी हमरा कइसे हो गेलै आओर डॉक्टर साहबके पास जेबै तऽ अहाँ कहबै कि डॉक्टर साहब हम तऽ अच्छा खाना खाइ छी व्यायाम करै छी आओर हमर पानि भी बड़ा अच्छा हइ कोना हो गेल हमरा ई दिक्कत तऽ कहीँ नहि कहीँ अहाँके जे बाढ़ि पीड़ित गाँव हइ ओकर खामियाजा अहाँ भुगतलिए ओ पानि पिलिए ताहिसँ अहाँके तबियत खराब भेलक तऽ एहिसँ बचैके उपाइ चाहे पानि छानैके जे एगो हम उपाइ हमसब करैत रहलिए परम्परागत रूपसँ एगो अपना यहाँ होइ छै लेकिन बहुत जगह लोक एकरा सीरियसली नहि लै छथि जइसे कि हमसब एक बीस लीटरके घड़ा मिट्टीके घड़ा कुम्हारके कहै छिए स्पेशल ऑडर देली बना देलक ओहि घड़ाके लेली घड़ामे राति पानि भर देली राति भर पानि रहल हम फेर ओकरा छेद कऽ देली काँटीसँ एकदम घड़ाके नीचे पेन सतहमे हल्कासँ छेद केली कि फूटै नहि धीरे धीरे छेद कएलाके बाद कि केली कि ओहिपर पत्थरके एक टुकड़ा रखि देलीह ओहिके बाद सौनवला जे बालू होइए से हमसब आधा डालि देली फेर ओहिमे अपनेके जे लकड़ीके जे कोइला होइए ओ पत्थर कोइला ने जे अपनेके झारखण्ड वगैरहसँ अबैए लकड़ी जे वुड आओर हमसब जे जलावनके रूपमे कोइ आमके लकड़ी या शीशोके लकड़ी जराबै छी चाहे कोइ भी लकड़ी ओहिसँ जे कोइला निकलैए ओहि कोइलाके हमसब आधा किलो या एक किलो कोइलाके साफ कऽ कऽ बालूमे रखि दै छी बालूमे मिक्स कऽ देली ओहिके बाद तब हमसब पानि रखली आओर निचे जे हइ घैलाके जे मतलब बीस लीटरके जे हमसब बनबेले छी ओहि घैलाके निचे हम अपन बर्तन रखि देली पानि रखि देली ई बात जरूर हइ कि पानिके छानैमे जे समय अवधि हइ ओ ज्यादा हइ ओकरा धीरे धीरे छनाइत लेकिन ओ जे पानि निकलैए तऽ बुझाइए हम जइसे हिमालय पर्वत परसँ पानि लाकऽ पी रहल छी आओर चाहे अइसे भी लागत कि उत्तरेखण्डमे चलि गेल छी आओर एकदम गङ्गाजल अहाँके जल भऽ जाएत जल हो जाइए आओर ओ जल जे अहाँ पिअब तऽ अहाँके स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामे बहुत कम हो जाएत अहाँ बिमारीसँ बचब आओर डॉक्टर साहबके जे अहाँ पइसा दै छिए ओहिमे कमी आ जाएत तऽ ई हमरा घरपर ई होइ छै आओर एक साल जब अवधि पुरल तऽ ओहि घैलाके हमसब बदलि देली कियाकि घैलामे पानि छनाइत छनाइत कि होइ छै आओर एक बात आओर दू महिना तीन महिनाके बाद घैलाके हमसब साफ करै छी पूरा कोइला निकालि देली बालू निकालि देली लगभग लगभग चारि पाँच बाल्टीसँ कोइलाके धोइली बालूके धोइली कोइला देखली कि हँ अपन मतलब बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो गेल तऽ ओहि कोइलाके हटा देली फेर बड़ा बड़ा टुकड़ा रखली तब ई पानि हमसब पीली आओर हमरासबके स्वास्थ्यके लाभ भेल आओर कोइ आदमी चाहे तऽ एहिसँ करिके पानि पी सकै छै हुनकर स्वास्थ्य अच्छा रहतै एहि बातके पूर्ण गारन्टी हइ आओर ई हमरा लगैए कि पूरा इण्डियावलाके ई उपाइ अपनाबैके चाही आर ओ के मार्केटपर असरि पड़ि जेतै हमरा एतना विश्वास अछि